हलो हां जी हा हा सांई फ़ल खपंदा हुवा इन करे तव्हांखे यादि कयो मां अनीता पई ॻाल्हायां हा मूंखे वरी जरूरत पई चङो खपे फ़ल त सुठा ॾिसी ताज़ा मूंखे ॿ किलो अंब मोकिलियो न ॿ किलो अंब खपनि हा हाणे अॼकल्ह त ॿारहं महीना मिलनि पिया फ़्रूट सभिनी हंधि ऐं तव्हांजो एॾो वॾो कमकार आहे त अघि त हाणे तव्हां सवलो ई ॾींदा न घणे था ॾियो

साढा सत सौ रुपिया त एॾो अघि साढा सत सौ रुपिया कीअं अरे अरे एॾो एॾा महांगा कीअं थींदा हाणे थोरो त बराबरि कयो मूंखे ॿियो बि फ़ल खपे ॿिया हा जी जी हूं हूं हा उहो त हा जी जी

त उनजा पैसा असांखां वठंदा हा हा पर थोरो अरे ईअं न कयो पर हाणे थोरो थोरो बराबरि लॻायो मूंखे ॿिया फ़ल ब खपनि उहे त ॿुधो अञा हाणे ॾहे रुपए लाइ थोरी एॾी मग़जमारी थींदी तव्हां ॿियो त ॿुधो ॿिया बि फ़ल खपनि हाणे चङो हाणे किलो केला बि खपनि उहे बि मोकिलियो न हा हू पंजाह लॻाएजोसि हुनखे बि ऐं तव्हां केतिरी देरि में मोकिलींदा हिनजा साढा सत सौ लॻायो बसि हाणे फ़िलहालु त इहेई खपे बसि फ़िलहालु त इहेई खपे अच्छा ईअं हूं ठीकु आहे त अधि किलो मोकलियोसि त उनमें त अघि बराबरि लॻाईंदा न उनजी त सीजन आहे हाणे अधि अधि किलो ई रखोस अच्छा अच्छा ठीकु आहे हलो किलो कयोस भले

न न नाका कोन्ह खाईंदा आहियूं असां न नासपती बि न अंगूर हुजनव त छा त हा हा उहे उहे भले मोकलियोस हा हा उहे भले मोकलियोस न न एॾो एॾा महांगा त न खपनि अधि अधि किलो अधि किलो अंगूर किलो छा कबा अधि किलो कयोस हा ठीकु आहे हलंदो हलंदो अधि किलो कयोस बसि हाणे न न बसि हाणे एतिरो घणो थी वियो अरे हा हा पर हाणे वरी हफ़्तो तरसी वठंदासीं एॾा यका फ़्रूट कीअं खाइबा त मां अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे बसि त हाणे मोकिलियो था न अधि कलाक कलाक में

हा ठीकु आहे मूंखे मैसेज करे छॾियो मां कयांवथी तव्हांखे मां मां करे थी छॾियां हा ओके हा हा ठीकु आहे